ओइ अमाबस्या पुर्निमा होयो ओमफ्राय नांगौ बे बुथ बुथ ओमफ्राय बे दालिया बे नांगौ बिबु नांगौ ओमफ्राय बै थालिर नांगौ आफेल नांगौ आफेल आंगुर धुना ओमफ्राय धुपबो नांगौ ओमफ्राय सिनि नांगौ एसे लगायदेर बे माबाजों सुगुन्धि बानाया होमब्ला बेबादि ओमफ्राय खुसेर नांगौ बा नालेंखर नांगौ बे एसेनोसै बेनो बेनो आरो माबानिया ओमफ्राय धोरोम गुरुनिफ्राय जोङो धोरोमगुरुफ्रा बोसोन होयो आरो मोजां खुलुमबाय थानांगौ बे ब्रह्म जोंनि धोरोमखौ मोजां खालामनांगौ जुमाय बायदिसिना मोनलोङा मालायफोरखौ रायखुमानो मोना मोजां खालि बोसोन होनांगौ फुजिबाय थानांगौ मोजां बिदि होनना बुङो बाबामोनहा बेफोरो जोंनि ब्रह्मनि हाबाया जेनेबा बिदिनो बिदिनो जय्ग होयो आवथि होयो मोजां बिदिनो बिदिनो हौवा हिनजावखौ मोजां माबाबाय बेवहाय जय्ग होनो थिनबाय थाबाय मोजां माबाबाय आरो जेला बे आवथि सावखांनानै जेनेबा माबानानै न' सिङाव लांनानै बायदिसिना बुजायहैबाय आरो दिनैनिफ्राय नोङो गोदोनि सेंग्रा सिख्लानि बायदि गोसो खालामनो नांला मोजां संसार जाना रायजो जा बिदि जा बिदि बुजायहैयो आरो बाबामोनहा गोदो सेंग्रानि सेंग्रानि बादि खालामनांला आरो नों सिख्लायाबो आं सिख्ला होननानै उदांस्रि बिदि गैला रायजो जानायखौ मोजां माबायाव फैदो होननानै बुङो बाबामोना